आं बिबार फिथाइ एबा मेगंफोरनि गेजेराव बांसिन बिबार ओमफ्राय फिथाइनि बिफांफोरखौ गायनानै मोजां मोनो मानो होनबा मेगं मेगंफोरखौथ' बांद्राय गायनाय जाखाया बेखौ बिमा बिफायासो गायखायो बांसिन ओमफ्राय आङो बिबार फिथाइ जेनबा बिबार बिबारफोरखौ आं नुनानै नायनानैनो मोजां मोनो ओ गोजाननिफ्रायबो गोजाननिफ्रायबो नुहरनायाव मोजां नुहरो मोजां नुहरो ओमफ्राय मोजां मोजां स्मेल्सफोरबो फैयो ओमफ्रायो फिथाइ फिथाइफोरना जेनबा ओ खमला ओ खमला बैग्रि थाइजौ लिशु बिफोरबायदिखौ मोजां मोनो गायनानै ओमफ्राय बांसिन फिथाइ फिथाइ आरो बिबारनि गेजेराव बांसिन बिबारखौनो गायनानै मोजां मोनो मानो होनबा बिबारफोरखौ ओरै जेब्ला बिबारफोरखौ गायखांनानै गिदिर जानानै बेयो बारो बेफोरखौ नायनानै नायनानैनो गोसोआ गोजोन्नाय मोनो माने दुखु गासिबो गोसोआव माबाफोर दुखु थाबाबो बेफोरखौ बिबारफोरखौ बायदि बायदि बिबारफोरखौ मोजां मोजां बिबारफोरखौ नायनानैनो गावनि गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो ओमफ्रायो फिथाइफोरखौबो जेब्ला न'आवनो गायनाय थायो होम्बानिया होम्बा गावनि गोसो बायदियै जानोबो हायो ओमफ्राय बिदिनो न'आव न'आव गायब्लानो साबसिन जायो ओंखायनो गायना मोजां मोनो ओमफ्रायो बबे बिफांफोरखौ